ہندوستان کی تاریخ میں کئی مشہور بادشاہ گزرے جنہوں نے اپنی حکومت کے دوران مختلف کارنامے انجام دیئے یہاں چند اہم بادشاہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں عام طور پر اسکول سکھایا جاتا ہے یا بچپن سے سننے کو ملتا ہے چندر گپت موریہ چندر گپت موریہ نے موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اس نے مشہور حکیم چانکیہ کی مدد سے ہندوستان کے بڑے حصے پر حکومت کی چندر گپت کی کہانی چانکیہ کے ساتھ اس کی ملاقات اور اس کے بعد سلطنت کی تشکیل پر مبنی ہے اشوک اعظم اشوک چندر گپت موریہ کا پوتا موریہ سلطنت کا ایک عظیم بادشاہ تھا اس نے کالنگا کی جنگ کے بعد بدھ مت قبول کیا اور امن و شانتی کا پیغام پھیلایا اشوک کے دور حکومت میں بدھ مت کی ترقی اور اشوک کے ستون مشہور ہیں بادشاہ ہارشہ وردھن ہارشہ وردھن نے شمالی ہندوستان میں حکومت کی اور اپنے رحمدلی اور علم دوستی کے لیے مشہور ہوا اس کے دربار میں بن بھٹ نامی شاعر اور اسکالر بھی شامل تھے سمراٹ اکبر اکبر مغل سلطنت کا مشہور بادشاہ تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مختلف مذاہب کو یکجا کرنے کی کوشش کی اس نے دین الٰہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی متعارف کروایا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ رنجیت سنگھ نے پنجاب کی سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایک مضبوط اور مستحکک مستحکم حکومت قائم کی اسے شیر پنجاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چٹر جی شیوا جی مہاراج شیوا جی مہاراج نے مراٹھا سلطنت کی بنیاد رکھی اور مغلوں کے خلاف جنگ لڑی وہ اپنی جنگی حکمت عملی اور انتظامی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے راجہ راجہ چولا راجہ راجہ چولا نے جنوبی ہندوستان میں چولا سلطنت کو عروج پر پہنچایا اس نے سمندری تجارت اور فوجی طاقت کو بڑھایا ہندوستانی تاریخ میں ان بادشاہوں کے حکمرانی جنگی حکمت عملی اور ثقافتی ترقی مجھے متوجہ کرتی ہے ان کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی عقل بہادری اور فراست سے اپنی سلطنتوں کو مضبوط کیا اور اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے کام کیا اشوک کی کہانی اشوک کی کہانی میں کالنگا کی جنگ کے بعد اس کی تبدیلی بہت مشہور ہے اس جنگ میں بے پناہ خوں ریزی ہوئی تھی جس نے اشوک کو گہرا اثر دیا اس نے بدھ مت قبول کیا اور اپنی باقی زندگی امن اور عدم تشدد کے پیغام کو پھیلانے میں لگا دی اشوک کی یہ کہانی ہمیں انسانیت اور اخلاقیات کی اہمیت کا درس دیتی ہے ان بادشاہوں کی زندگی اور کارنامے ہمیں ہماری تاریخ کی گہرائی اور وسیع تر ثقافتی ورثہ کے بارے میں آگاہ کرتی ہے